हेलो अहाँ नन्दा जी बजै छिए हम हम गोपाल झा हम चूँकि बहुत दिन तक दिल्लीमे रहलहुँ तऽ ओना छी मैथिल लेकिन दिल्लीमे रहलासँ हिन्दीए बेसी चलनमे रहलै हिन्दीए गीत तीत गाबैत रही इस्टेज तेस्टेजपर मुदा आब अपन मातृभाषा दिस धियान गेल अइ तऽ मैथिलीमे बच्चामे जखन माइके कोरामे रही तखने जे माँके लोकगीत गुनगुनाबैत सुनैत रहिए शारदा सिन्हा वगैरहके तकर बाद वर्तमानमे मिथिलाञ्चलमे कोन लोकगीत वगैरह गाएल जाइ छै से नहि पता हमरा तऽ हम सोचलहुँ जे अहाँसँ पूछी एखनहु शारदा सिन्हा ओतबे लोकप्रिय छथिन की मिथिलाञ्चलमे हँ तऽ शारदा सिन्हाके कोन लोकगीत सभसँ बेसी गाएल जाइ छै अच्छा हँ हँ

हँ अच्छा अच्छा हँ हँ हँ कहिऔ हँ कहिऔ हँ कहिऔ हँ लेकिन एकटा गप कहू ई आइकाल्हि जे हम काल्हिओ जे आबैत रही सुपौल तऽ देखलिए बिआह लेल बरिआती निकलैत रहै तऽ डीजेपर तऽ भोजपुरी गीत सब बाजैत रहै तब ने एहिठाम ओ ओ तऽ मतलब बेसी भोजपुरिए गीत सब चलऽ लागलै अइ आओर तऽ मतलब आब मैथिली लोकगीत सब मतलब छठि तठिमे

नहि नहि तऽ नहि नहि ओ हम गम्भीरतासँ जानऽ चाहै छी जे मतलब मैथिलीके गीत जे छै से कोन कोन अवसरपर एखनहु गाएल जाइ छै हँ आओर ई जे अहाँजे तिलेश्वर मन्दिर वगैरह मन्दिर सबपर जाइ छै मुड़न जे होइ छै तऽ अपन मिथिलानी सब जे घरक माइ मामी भौजी काकी सब रहै छथिन ओ सभ कोन गीत गाबै छथिन ओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक छै बुझि गेलिए चलू फेर हेतै गप